शिक्षा जे क्षेत्र में खेल जो ॾाढो वॾो महत्व थींदो आहे अॼुकल्ह के जी वन के जी टू के जी थ्री इन्हनि क्लासिन वारे ॿारनि खे बि ॾाढी सारी किताबूं मिली वियूं आहिनि ऐं ॾाढो सारो पढ़णो थो पए त उन्हनि खे अगरि माता पिता पूरो अगरि उन्हनि जे मथां प्रभाव था विझी छॾनि कि पढ़ पढ़ त उन्हनि जे मथां डिप्रे उन में तनाव में था अची वञनि त इन करे खेॾण लाइ लाइ मोकिलियुनि त थोरी देरि खेॾनि करनि ॿार न त अॻे हिक ॿिए सां मिलंदा हुआ ॻाल्हाईंदा हुआ ॿोलाईंदा हा थोरो सो तनाव मां बि ॿाहिरि निकिरी था सघनि उन में और खेॾण में जीअं त थोरो सो शरीर बि ठवंदुनि बढ़िया हिक ॿिए खे ॾिसी करे खाईंदा पीअंदा उन्हनि में ई मतिलबु हिक ॿिए सां मिलंदा त ॾाढो सुठो रहंदो ताकि जीअं खेॾण में थोरो सो दिमाग़ बि ईंदो आहे खुलंदो आहे और त खेॾण करण में हिन में पूरो ॾाढा सारा खेल ईंदा आहिनि चिद्दा खेॾंदा हीअ कंदा हूअ कंदा त टाईम बि निकरी वेंदुनि ऐं खेॾण में सुठो बि अथनि ताकि मां त खेॾी खेॾंदो आहियां विच विच में